हाँ जी नमस्ते लोएस्तीन हाँ बताइए क्या है हाँ मेरे पास है दुलहन लुक आपका पन्द्रह हज़ार से बीस हज़ार तक इस्टार्ट है

नहीं नहीं फिर पन्द्रह हज़ार से कम नहीं है देखिए ऐसे महँगे महँगे किरीम है एक एक किरीम कम से कम पाँच सौ छः सौ में आ रहा है फेशिअल वग़ैरह आपका उसमें मेहँदी है मैकप है सब आपको उसी में रहेगा भैया आवाज़ लड़ रहा है नहीं चलिए चौदह हज़ार तक हो सकता है जानती हैं मार्केटिंग में इतना महँगाई है कितना हम कम करेंगे सुबह दस बजे से छः बजे तक अच्छा हाँ है और बताइए और क्या क्या चाहिए अच्छा गहना लहँगा सब रहेगा ना

हाँ हाँ होता है तो इसी का का ना पैसा लगता है हाँ ठीक है रेड है मेरे पास गोल्ड भी है रेड उसका

हाँ हाँ एक हलवा एक वर्क वाला चाहिए ना आपको अच्छा ठीक है ठीक है हाँ हो जाएगा